हलो इंजन गैस मुंहिंजो नालो राजेश भानूशाली आहे मुंहिंजा गैस एजेंसी जेको नम्बर आहिनि उहे हिकु ॿ चार टे आहिनि कल्ह मुंहिंजो जनमदिन हो त मुंहिंजे दोस्त सूखड़ीअ तौर ते मूंखे गैस जो सिलेंडर ॾिनो आहे त मां मुंहिंजो गैस सिलेंडर रदि कराइण थो चाहियां छाकाणि त तव्हां मूंखे गैस सिलेंडर ॾींदा त मूं वटि ॿ गैस सिलेंडर थी वेंदा इन लाइ मां इहो गैस सिलेंडर ख़ारिजु करणु चाहियां थो महिरबानी करे मुंहिंजो गैस सिलेंडर ख़ारिजु कंदा